लोह्ड़ी लोह्ड़ी इक इत्थें दा बड़ा फेमस शैल कल्चर जेह्का लोह्ड़ी अस शैल बन्नाने आं मतलब शैल रौहन्ने आं खन्ने आं पीन्ने आं शैल रयोड़ियां रयूड़ियां आह्नियै त्रचोली बनान्ने आं खन्ने आं उसी ते उत्त दिन अस हरन बी चाढ़ने आं ते लोक उसी सेलीब्रेट बड़े मजे कन्नै करदे लोक एह् सारे जानि उसी फैस्टीवल गी ओह् फैस्टीवल होंदा जनबरी म्हीना तेरां तरीक होंदा ओह् फैस्टीवल ते उसी बनांदे सारे लोक बनांदे ते शैल चलदा बी ऐ ओह् फैस्टीवल ते इक ओह् ऐ होर ऐ उसी होली फैस्टीवल आखदे उस दिन लोक सारे जने होली आह्ले दिन इक दूए गी रंग रुंग मलदे अपनी भाभियें भूबियें गी सभनें गी रंग मलदे शैल करियै ते ओह् आहला फैस्टीवल बी बड़ा स्हेई बनांदे लोक उत्त दिन बी सारे लोकें कोई जगह् मर्जी बी उसी रंग मलदे रंग मली री फिर ओह् बड़ा इंजाय करदे ते उत्त दिन उसी इंजाय करी र एह् बड़े मजे कन्नै गै बड़े तरीके कन्नै गै लोक इंजाय करदे उस फैस्टीवल गी उस फैस्टीवल गी बनाने आस्तै लोक इक दूए दे मुंहै पर सिद्धे रंग मली ओड़दे ते इक दूए गी जिसी मर्जी जेह्का मर्जी लब्भी जा उसी मली ओड़ेदे फ्ही औंदे उठी ते फ्ही होर अग्गें पिच्छें जित्थै मर्जी जान सारा अपनै रंग सुट्टदे उसी फैस्टीवल गी जेह्के लोक सारे गै लोक जेह्के न सारे लोक बनांदे उस फैस्टीवल गी उसी फैस्टीवल गी बनाने आस्तै लोक आपूं आपूं गै निं आपूं अपने अग्गै पिच्छै सारे म्हल्ले मुल्लै जित्थै मर्जी सारै बड़े स्हेई कन्नै तरीके कन्नै बनांदे उस फैस्टीवल गी ओह् फैस्टीवल बड़ा गै स्हेई होना चाहिदा ऐ ठीक ऐ उसी फैस्टीवल गी बनाने आस्तै लोक बड़े तरीके कन्नै फैस्टीवल गी बनांदे ओह् भई बसाखी दा मेला बी ऐ इक बसाखी दा मेले च लोक पता निं केह् केह् खरीददे गंडोले लग्गे दे झूटे लैंदे लोक जलेबियां थ्होंदियां पकोड़े थ्होंदे होर बड़ा त्रै दिन होंदा ओह् मेला उसी मेले गी मनाने आस्तै ओह् बड़ा कल्चरल मेला साढ़ा अपना उसी बनाने आस्तै लोक सारे लोक बड़े लोक जंदे उसी दिक्खने गी ते ओह् मेला बड़ा गै स्हेई होंदा उसी उसी लोक बड़े तरीके कन्नै मनांदे